जैसे कि हमारे प्रदेश में कई प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं हिन्दी में और हिन्दी में भी कई प्रकार की बोलियाँ होती हैं जैसे कि मैं अब बोल रहा हूँ वो एक खड़ी बोली है हिन्दी में और अन्य प्रकार की है जैसे एक बोली है जिसे देहाती कहा जाता है जो पहले गाँव वग़ैरह में बोली जाती थी उन के मैं कुछ ऐसे शब्द बताऊँगा आप को जो देहाती हैं सुनने में थोड़े अजीब लगेंगे क्योंकि उनका उपयोग गाँव में ही किया जाता है शहरीकरण इलाक़ों में वहाँ खड़ी हिन्दी बोली जाती है या फिर अंग्रेज़ी बोली जाती है तो जैसे मैं एक गाँव से मैं रहने वाला छोटे से कस्बे में रहेता हूँ उसके पास में मेरा गाँव है रामपुर वहाँ पर देहाती भाषा बोली जाती है जैसे कि अगर मे मे को किसी को बोलना हो कि तुम ने खाना खा लिया तो उसको देहाती भाषा में ये बोलेंगे तुमन्ने खाना खा लो का तो ये एक तरह से देहाती भाषा हो गई दूसरी बात ये है मैं किसी को बोलूँ कि आप खाना खा लीजिए तो मैं इसको देहाती में बोलूँगा रोटी खाए लो तो ये हमारी क्या है देहाती आ जाती है ये क्या हैं अपन बोल रहे वो खड़ी है खड़ी बोली है एक देहाती भी अलग होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैं किसी को बुलाना हो ओए इधर आओ ज़रा तो ये हो गई अपनी खड़ी इधर अइयो ये अपनी हो गई खड़ी वो क्या कहते हैं देहाती देहाती में और ये है अपन किसी की वार्तालाप करते हैं जैसे क्यों काय रे का कर रओ है और बता का हाल चाल भइया चलो बहोत बढ़िया मजा मा और बताओ का चल लओ है तुमाय जिंदगी में नेगाध हमें भी बता लो ताकि हम भी थोड़ा आनंद ले लें तुमाई जिंदगी का क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में का चल लओ है नौकरी में क्या चल ला है ये सभी अपने देहाती वर्ड देहाती शब्द हैं जो बोले जाते हैं गाँव में उपयोग किए जाते हैं अभी भी जो बहुत सारी जगहें हैं जो उभरी नही हैं वहाँ पर ये उपयोग किए जाते हैं जैसे जैसे आधुनिक युग बढ़ता जा रहा है सब लोग वहाँ खड़ी बोली बोलते जा रए हैं शहरीकरण में आ के अंग्रेज़ी सीख रहे हैं अपनी भाषा काे भूलते जा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा अपनी हिन्दी भाषा पर ज़ोर दीजिए क्योंकि यह अपनी मातृभाषा है